جی ہاں کبھی کبھی دل نہیں کرتا تھکان اسٹریس یا موڈ آف ہونے کی وجہ سے ڈرائنگ سے دل اٹھ جاتا ہے ایسے دنوں میں انسپریشن کیسے ملتی ہے میں نے اپنے آپ کو یاد دلایا ہوں کہ ڈرائنگ میرا ایکسپریشن ہے کبھی پرانی اسکیچ بک دیکھ کر یا کسی آرٹسٹ کا کام دیکھ کر پھر سے موٹیویشن ملتی ہے روز کے کاموں اور ڈرائنگ کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں میں روزانہ تھوڑا سا ٹائم ڈرائنگ کے لیے فکس کرتی ہوں صرف پندرہ بیس منٹ بھی کافی ہوتے ہے جب صبح یا رات فری ہوتی ہوں اس وقت کو ڈرائنگ کے لیے یوز کرتی ہوں موبائل اور ڈسٹریکشن سے دور رکھ کر بھی وقت بچایا جا سکتا ہے